मिथिलामे हमरासभके परम्परा भऽ आएल हँ जे एकटा अथी आबैए पितरपक्ष ओहिमे हमसभ ब्राह्मणके खुआबै छी एगारह एकैस पाँच जिनका जे जुड़ै छनि से अपन ब्राह्मणके खुआबै छथि भात दालि तरकारी तरुआ पापड़ ईसब लऽ कऽ ब्राह्मणके खाना खुआबै छथि बहुत मनपसन्दसँ ब्राह्मणके हमसभ खाना खुआबै छी हुनकर एगारह रुपैआ या जहाँ तक दक्षिणा भेल से दक्षिणा दऽ कऽ हुनका जनउ सुपारी दऽ कऽ हुनका विदा करैत छी जे हमरा मिथिलामे ई परम्परासब भऽ आएल हँ तहन ओहूमे ब्राह्मण खुआबै छी फेर साउस ससुरके जे कर्म होइ छनि बरसी एगो हमसभ कहै छिए तऽ ओहि बरसिओमे हमसभ ब्राह्मण खुएलौँ ओहिमे जिनका जतेक खुए सकी एक सओ खुआबी पचास खुआबी पचीस खुआबी ओहूसबमे से अपना औकातिके हिसाबसँ ब्राह्मण खुआकऽ हुनकर विदाइ कऽ कऽ जनउ सुपारी दऽ कऽ विदा करै छिअनि हमसभ मिथिलामे इएहसब करै छी आओर कि करब बाल बच्चाके अपन पढ़ेनाइ लिखेनाए जे जेना होइ छै सेसब अहीसब लऽ कऽ करै छी पितरपक्षमे ब्राह्मण खुएनाए हमरासभके परम्परासँ भऽ आएल हँ ओ परम जरूरी अइ ओ तऽ खुएनाइए अइ हमरासभके चाहे किछु भऽ जाउ तऽ इएहसब हमसभ करै छी आओर कि करबै